मैंने आईफ़ोन इलेवन लिया हुआ था जिसका रिव्यू मैं देना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था उसकी डिज़ाइन उसकी फ़िटमेंट और वो एप्पल कम्पनी का आईफ़ोन था जिसका ग्यारवां मॉडल था और वो काफ़ी अच्छा था चलाने में भी काफ़ी अच्छा था और मैं पिछले पाँच साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ आज भी वो बहुत अच्छी कंडीशन में है और उसका रंग लाल था और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी बिल्ड काफ़ी अच्छा बना है उसका धन्यवाद